अंजी अच्छा में फुल्ल बेचने न अंजी ते लेई लैयो बड़े अच्छे फुल्ल न ताज़े बिलकुल ते एह् कुसै गी गिफ्ट करने आस्तै बड़े शैल न रेट रेट ढाई सौ रपेआ बुक्के दा होंदा आं चलो तुस आह्गे आपें लैने आस्तै ते तुसेंगी सस्ते थ्होई जाङन थोह्ड़ा फर्क लग्गी जाह्ग कन्सेशन थ्होई जाह्ग थोह्ड़ी मती फुल्ल कुत्थें इन्ने मैहंगे न फुल्ल बड़े सस्ते न जिसी कुसैगी देना होग ओह्बी ते मैहंगा ऐ आं ओह् कोई इंया थोह्ड़े होना मिली जाह्ग दौ तीन दिन तगर ठीक ऐ आं